माखासे आयदाफोर दं जायनि सायाव आं लिरनो लुबैयो नाथाय गोनो गोथो जानानै दं बेफोर आयदाफोरा जाबाय हारिआरि जाति एबा धोरोमखौ लानानै दाङा बाजि जानायफोरनि सायाव आं मोनसे जार्नेल एबा बिजाब लिरनो लुबैयो मानोना आङो मोनसे हारि एबा जातिखौ बा जों भारत हादराव थायो हिसाबै गुबुन गुबुन जाति एबा धोरोमनि गेजेराव जों गावजों गाव ओ दाङा बाजि जानायफोरखौ आं लुबैया बेफोर आयदाफोरनि सायावहाय आं लिरनो जुदि लिरोब्ला उल्थासो दाङा बाजि जागोन नामा बेफोरबायदि साननायनि गेजेरजों गोनो गोथो जानायनि थाखाय आं बे आयदाफोरखौ आं लिरनाय जाया दिनैसिम लिरनो सान्दोंब्लाबो लिरनाय जायाखै आरो लिरनो सान्दोंब्लाबो उनावहाय जार्नेल एबा फो जार्नेलखौ फोसावनाय समाव प्रब्लेमफोर फेस जानो हागौ नामा एबा उल्थासो दां दाङा बिजा जागोन नामा ओ बेफोरबायदि साननायनि थाखाय आं भारत हादराव बेखौ हामा होननानै सानो